हमारे पास मवेशी हैं चार भैंस हैं दो गाय हैं चार बकरी हैं इन सबको हम अच्छे से देखभाल करते हैं सुबह उठते हैं उसको लेना डालते हैं उसको पानी डालते हैं खरि चराते हैं खरि चराने के बाद उसको खूँटा पर लगाते हैं अपना खाती वाती है फ़िर उसके बाद अगर नहीं खाती है तो उसमें थोड़ा चोकर चला देते हैं जो चूनी आता है उसको चला देते हैं इसके बाद उसको लगाते हैं मतलब धोते हैं उसको और फ़िर उसके बाद उसका खोवा भूंजते हैं दूध का कभी बेच भी देते हैं ब दूध उसको और बलटा पर दे देते हैं कभी बकरी है उसको भी डालते हैं भूँसा और बरसीन मिला के उसको डालते हैं खिलाते हैं उसका झाड़ू वाडू लगाते हैं गोबर उठाते हैं उसको खेत में फेंखते हैं कभी पात्थे भी हैं इसके बाद उसको पात्थे है इसके बाद उसका देखभाल करते हैं और जो गाय है उसको भी लेना डालते हैं पानी पियाते हैं दोपहर को पियाते हैं शाम को पियाते हैं और उसका गोबर भी उठाते हैं उसको नहलाते भी हैं भैंस को भैंस को धोते है उसको तेल पोतते हैं उसका और उस जो उसका देखरेख अच्छा से करते हैं और उसका वह जो होता है उसको भी करते हैं पेशाब मतलब वह करती है तो उसको भी साफ़ वाफ कर देते हैं उसको लेना में डालते हैं टाइम टाइम से बरसीन काटने जाते हैं उसको लेकर आते है डालते हैं क्यों डालते हैं उसको झाड़ू वाड लगा देते हैं यही सब करते हैं और बकरी को भी उसका भी झाड़ू लगाते हैं उसका लींड़ी वींड होता है उसको खेत में फेंक देते हैं और उसको भी चराने कोई लेकर जाता है यही सब करते हैं और जो गाय है उसका दूध निकालते हैं निकालने के बाद उसको खूँटा पर से इधर से उधर बांधते हैं उसको भैंस घर में भी बांधते हैं धूप में धूप अगर है तो छांव में बांधते हैं अगर ठंडी का दिन हो तो उसके चट वट बनाते हैं उसको ढकने के लिए उसको ढकते हैं और उसको घर में बांधते हैं और गर्मी में पेड़ के छाँव के नीचे बांधते हैं बकरी को भी वैसे ही करते हैं यही सब हम पालते हैं हमारे पास है कई ठो हैं